फाटल्या वर्सा हांव जेन्ना केरला गेल्लें तो खीण म्हजे खातीर खूब सुखदायक आसलो म्हाका खूब मजा आयली हाचें फाटलें कारण म्हणल्यार सदांच्या जिणेंतल्यान कांय खीण आपल्या खातीर काडपाक म्हाका मेळ्ळे ताचें वातावरण थंयचें पाचवोचार सैम हो पळोवन हांव भुल्लूसलें हांव तो सैम पळोवनूच मंत्रमुक्त जालें